आङो जोंनि ना सारनायनि बिसय माने जोङो नाखौ सारनोब्ला जोङो माने बान्दो थेनांगौ बान्दो थेखांनानै जोङो गासैजोंबो बबेजों दै सुलुं थायो बबेजों थाया जोङो गासैखौबो जोङो सुलुंखौ जोङो थे थेयै माबाखौ बान्दोखौ थेगिदिंजोबनांगौ दस्राजों दानगारहरनांगौ दैखौ बेनिफ्रायसो जोङो सारनोब्ला रानथारनोब्ला होनब्लासो जोङो माने नाखौ हमनो मोनो नाखौ जोङो हमोब्ला माने जोङो ओरै दै इसे रानहांनायावनो जोङो माने जोङो हमनो नाङा जों जै दैया जुदि रानाब्ला जोंनि दैया औ जोंनि नाया माने बेफोरबायदिनो मोननाय जाया आरो ओरैनो सायाव दावगोन सायाव दावनानै बिदिनो थाबाय थागोन बेयाव रानसान्दि जोङो रान्थाबहोजोबनानैसो जोङो लासैनो जिंनिफ्राय जोङो गुरग्लाब गुरग्लाब जोङो नाखौहाय लासैयैनो जोङो सारसनै सारसनै सारसनखांनानैसो रानथाब होनानैसो जोङो बे नाखौ मोननो हायो ओमफ्राय जोंनि नाया जेब्ला दैया रानो हाब्रुआव जोङो गुरनानै जोङो हाब्रुआव जोङो नागिरनांगौ जायो जों होनब्ला जोङो बिदिनो मालाबा खबाइफा मालाबा बिदिनो एसे बिदिनो मोननाय जायो आरो ना जोङो बिदिनो नाखौ जोङो रोंनाया बेनो ओरैहाय जोङो आबै आबौमोनजों जोङो साथै फानानै जोङो दै दै थांनानै जोङो आबैमोनजों आबौमोनजों जोङो बिदिनो सारफायै सारफायै जोङो रोंबाय जोंनि जेनेबा बाबामोना बेफोरबायदिनो ना सारै सारै जोङो जायोमोन बेफोरबायदि अखा नायोब्ला जोङो ना सारनानै जों लाबोनानै एबा बाबाया ना सारनानै लाबोनानै जोंखौ फोरोङोमोन बिदि बिदि हमनानै जानांगौ बिदि मावनानै जानांगौ नङाब्ला माजों जानो होननानै जोंखौ फोरोङोमोन बेनिखायनो जोंबो रोंदों रोंनानै जों आबौमोननिफ्राय आबैमोननिफ्राय जोंनि आफामोननिफ्राय बिदिनो जोङो रोंनाय जादों जोङो रोंनानैसो दा जोंबो बेफोरबायदि ना हमनाय जोंनो सारनाय मा नांगौ ना हमनायाव खुन्थिया नांगौ दो नांगौ सोरगिदिं बिदिनो लाफि माबानानै जोङो बेयावहाय साथाम साब्रै जोङो सारनो हायो जोङो सारनानै जोङो दैया रानोब्लासो जोंनि नाखौ जोङो हमनो हायो जोङो नङाब्ला जोङो बेफोरबायदि दैखौ फोरानाब्ला नाखौ जोंबो हमनो हाया अब्लाबो जोंनि बान्दोखौ जों नायफाम नायफाम नायनांगौ बान्दोखौ जेब्लानाकि नायफाम नायफाम नायो होनब्लासो माने जोङो बै सुलुं थानाय बबेबा बान्दो बायनाय बबेबा माबा बायनाय बेजों रुजुफायोब्ला जोंनि ना सारनाया जोंनि माने आधा जायो जोङो माने बेफोराव रानस्लाबालासिनो जेनेबा गुब्रुयोब्ला बे नाखौ जोङो मोननाय जाया बेनिखायनो जोङो बान्दोखौ आरामसे जोङो थेनानै बान्दोखौ थेथाबनानै जोङो बान्दोखौ थेखांनानै जोङो मोजाङैनो ओरैबो ओरैबो बबेयाव गुब्रुदों बबेयाव गुब्रुवाखै माखासे सारनोसै माखासे नायनोसै बिदिजोंसो जोङो नाखौ मोननो हायो अब्लानो जोङो मोननोसै बायदि रोखोम ना ओरैबो थिया सिंगि बिदिनो इसे बबेबा मागुर फिसा ओरैनो ना बिदिनो बामि इसे सेलेखाफोर बिदिखौ जोङो मोननो हायो जोङो बिदि सारनाय सारनायजोंनो जोङो बबेबा जों गोबां मोननोब्ला जोङो बेफोरखौ एसे फाननाय जायो बिदिनो जोङो बबेयावबा मोनो बबेयावबा मोना बान्दो ओरैनो बहाबा ना दंब्ला बिदिनो दंग'फोरखौ दैफोरखौ बिदि थेथेनानै जों बान्दो बान्दो सारोब्ला जोङो एसे बुरजायैनो जोङो मोननो हायो जोंनि ना सारनाया बेफोरबायदि आरो जोङो फुङाव सिखारनानै जोङो बेबायदिनो बबेयाव मोनो बबेयाव मोना माब्लाबा सोरबा बान्दो थेयो सोरबा मा खालामो बेफोरखौ बान्दो थेखोमायोब्ला जोङो बबेबा दै दै थांनानै थाबायनानै जोङो बबावबा दं बबाव गैया जों जेखाइ लानानै जों खबाइ लानानै खदाल लानानै जोङो माने बेवबो थेथेनानै बबाव एसे थायो बबाव दै खलबसे थायो बेयाव जोङो नाखौ बबेबा बबेबा बुरजा बुरजा जोङो मोननो हायो जोङो बेनिखायनो जोङो दैफोराव बबेबा दंग'फोराव जोङो गोबांथार बेबायदिनो जोङो मोननो हायो नाफोरखौ जोङो बेजोंनो जोङो माखासेखौ जोङो गोबांथार बेबायदिनो न'खराव सोलिनो थाखाय बिदिनो जानो माखासे गिदिरफोरखौ जों फाननानै बे फिसा फिसाफोरखौ दोननानै जोङो जायो बेयावनो जोङो माखासेया बिदिनो बबेबा जायगायाव ना थानाय बबेयाव थायो बबेयाव ना थाया जोङो बेफोराव गासैयावबो जोङो नायनानै जेरावबो बबेयाव थायो बबाव गेदेर बबाव गोरलै दैया बबेयाव सारोब्ला ना मोनगोन बबेयाव सारोब्ला ना मोना बेखौ गासैखौबो जोङो नायनानै जोङो नाखौ जोङो सारनाय जायो आइडिया खालामनानै जोङो नाखौ सारनाय जायो जों बेखौ दै गोथौ गोथौआव जोङो ना गिदिरखौ मोननो हायो आरो फिसा फिसा जों दैफोराव जोङो एसे फिसा फिसा नाखौ जोङो मोननो हायो अब्ला जोङो बेबायदिनो दै दैफोराव बबे जायगाफ्राव मोनो मोजांथार जायगाफ्रावबो जोङो सारहैयो बिदिनो खाथियावथ' मोननाय जाया बिदिनो मोनाफ्राव ना गावनाय जायो मा गावनाय जायो जों खाथिफ्राव मोना जों गोजान गोजान जायगायाव बबाव मोनो बबाव मोना जोङो लोगो दोगो साब्रै साबा साथाम बेबायदिनो जोङो लोगो लायै लायै माने जोङो सारहैनाय जायो ज' ज' बबेयावबा बान्दो थेहैबाय बान्दो थेहैनानै बेबायदिनो ज' बिदिनो नाखौ जोङो गोबांथार हमनानै जोङो मोनोब्ला जोङो रानग्लायनानै बेफोरबायदिनो न'खर न'खर बिदिनो साथाम साब्रैजों जोङो रानग्लायनानै बेफोरबायदि संनानै जोङो जानाय जायो आरो बेबायदिनो जों गोबांथार खस्त'नि गेजेरजों जोङो ओरै ना नागिरबायै नागिरबायै जोङो ना नागिरै नागिरै बबेयावबा मोनो बबेयावबा मोना गोबांथार बेबायदिनो जायगाफोरखौ लानानै बबेयावबा मोनो बबेयावबा सारनायल' जायो बबेयावबा नाया बोथिया बिदिनो नास्राय बिदिनो बामि बिदिनो बबेबा सिंगि बेफोरबायदि जोङो मोननो हायो बेफोरबादिनो जोङो मोननानै गोबांथार जोङो मोनोब्ला जोङो गोजोननाय मोनो जेराव जों सानै सानै सारनानै जुदि जों मोनाब्ला जोङो दुखु मोनबोनाय जायो आरो मानो नाया मोनबोआखै मानो मोना एसे सारनानैबो मानो मोना साननानै जोङो मोनोब्ला जोंनि गोसोआ गोजोनो आरो मोनाब्ला जोंनि गोसोआ दुखु मोनो बेफोरबायदि जोङो ना सारनायफोराव लोगो दोगो रायज्लायनाय होनग्लायनाय बेफोरबायदिनो गोबांथार जोङो ना सारनायफोरावबो बिदिनो न'खरा बोरै जालांगोन बोरै जालाङा बेफोरबायदि जोङो बिदि रायज्लायनानै जोङो गोसो खुसियैनो जोङो सारनानै जोङो लाबोयो आरो बबेयावबा बिदिनो दुब्लिफोराव दै रानहां रानहां जायोब्ला माबायोब्ला माइफोरा ओंखारनोसैयावहाय माबायोब्ला दैआ रान्थे रान्थे जायोब्ला दुब्लिफोराव बबेबा माइ बिदि खनाफ्राव बेयावबो आदा के जि पवासे बेफोरबायदिनो मोननाय जायो दुब्लिफोराव दै बोहैलांनायफोराव दै बिदिनो माइ गेजेराव बोहैलाङो दैया बेफोरबायदि बे दै बोहैलांनाय दैयाव जोङो बबेबा खना बबेबा थख' थख' बिदिनो आलियाव दै गोलैनायफ्राव जोङो बे नाखौ हमनो मोनो बे नाखौ हमनानैनो जों बेफोरबायदिनो मोनोब्ला जोङो लाबोबाय जोंनि गोसोफोरा मोनोब्ला गोजोनबाय जोंनि गोसोफ्रा गोजोन मोनो मोजां मोनो नाखौ जोङो मोनोब्ला मोजां मोनबाय आरो जों मोनाब्ला जोङो एसे दुखु मोनो आरो मानो मोनाखिसै एथ' खस्त' खालामनानै जोङो मानोथो नाखौ मोनाखै होननानै जोङो सानो अब्लाबो जोङो अखानायदोंबा जोङो सारहैयो बबेयाव मोनो बबेयाव मोना मोननाय बबे जायगाफोरखौ नायनानै गोबांथार बेबायदिनो नागिरबाय नागिरबाय जोङो नाफोरखौ सारनांब्लाबो जोङो न'आवहाय एके सफैफिननाय जोङो बेबायदिनो खालामो आरो